थांनाय बोसोरफ्रोबो बा बोसोरफ्राव आबादनि बेलायावहाय दानि गोदान जुगाव गोदान मुगायाव गोबां सोलायबोनाय नुनो मोनदों मानोना सिगाङावहाय जोङो गोरिब गुद्रा हिसाबै मोसौफोरजों हाल मावोमोन आरो जायो जाया जोङो हासार होनानै गायनाय जायामोन आरो जोङो जाम्फैनि दै मोनामोन जों अखानि सायाव जों बरसा खालामनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय ओरैबायदि सोलायनाय फैबायजे जोङो हालिवनायनि बेलायावनो होन जोंनि थाखाय ट्रेक्टर बाहायनानै जों हालौनो हाबाय जों माइ हानाय समावबो जोङो मिसिनारि बाहायनो हाबाय माइ गानाय समावबो जों मेसिन मा बाहायनो हाबाय आरो हानानै मारा होनाय समावबो जोङो मिसिनजोंनो जाजोब्बाय बे मिसिना जाहैबाय बिगियान बे दानि दोरोङारि एग्रिकालचार डेब्लाब जानायनि सायाव जादों बेखौ बयबो मिथिगौ गोदोनि आबादजों दानि आबादजों जुदि कम्पियार खालामनानै नायोबा रुजुनानै नायोब्ला बुहुत आकाश फाताल होनानै बुंनो हायो दानि जुगाव जाम्फै खालामना होजोबबाय दानि जुगावहाय सेल' मेसिन बहायनानै कारेन्ट बहायनानै गोबां आबादथिलिफ्राव जोङो गिबि गिबि एडभानस एडभानस दिहुनानै जोङो मार्केटआव लाबोनो हाबाय बा जोङो सोलिनो हाबाय बेखौ जों दा जोंनि मेगनजों रोखा नुगासिनो दङ दा बुंनो थाङोब्ला आबाद थिलियाव होनोब्ला जोंनि मैगं थाइगं गोथां मैगं थाइगं जोंनि गम जुखाम माइ दै फाथो बेसर गोबां आबादफ्रानो दानि मुगायाव दानि जुगाव गोबां गिबिसिन थांनाय बोसोरफ्रावहाय नुबोदों जोङो जों उन्दै समावहाय माब बिमा फिफाफोरा गामसा लिंथिया मारि मारि हाल मावना जायोमोन नाथाय हाब्रु मेना मेनि नांनानै हाल मावनांगौ जायोमोन दानि जुगाव हालिउब्लाबो दुब्लियाव थां थाङोब्लाबो हाब्रुआ नांनो मोनलिया टेक्टार सायाव गाखो गाखो जों हाल मावनानै आबाद दिहुन्नो हाबाय बिनिखायनो आं बुंनो थाङोदि बे सुबुं अनजिमा बारायनाय समावहाय गोदोनि बायदि नांगोल बा गोजाम आदबजों जोङो आबाद मावनायमोनब्ला दानि जों मारकेटआव जोङो थोया लोमा जागौमोन बिनि थाखायनो सरकारा बा साइन्टिपिकेलि दोरोङारि आदबजों जों बिराद मोजां रिजाल्ट मोनो हादों आं बेखौनो बुंगोन एसेनोसै